नमस्ते सर जी मैं महादेव रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ अच्छा क्या बुक करना सर क्या बुक करना है सर आपको टेबल ओके सर मतलब आपको किस समय के लिए बुक करनी थी सर शाम को कितने बजे मतलब तो भी एग्ज़ैक्ट छः बजे का रखें सर तो सर मतलब आपके लगभग कितने मेंबर आ सकते हैं मतलब उस हिसाब से हम आपके टेबल बुक करें ताकि हम रेस्टोरेंट को थोड़ा मतलब खाली रख सके सर उस हिसाब से सर मतलब दस पन्द्रह तो ठीक है पर सर आप ज़्यादा हो जाएं तो उस में मुझे पाँच बजे से पहले बताइएगा सर आप और सर वो अच्छा व्यवस्था सर बहुत अच्छी है आपको आप मेन्यू बताइए आपको क्या क्या चाहिए होगा मतलब खाने में सर ये ये डिमांड इतना बड़ा आपको फंक्शन कैसा होगा सर उसके बाद हमारा डेट डेकोरेशन भी कर देंगे सर आपका हो तो आपके हिसाब से क्या मतलब क्या किसी की बर्थडे पार्टी या किसी को आप गिफ्ट दे रहे हैं या फिर किसी की एनिवर्सरी ऐसा मतलब हाँ तो उससे मतलब केक वेक का इन्तज़ाम मतलब वो मेनू में चाहिए या नहीं आपको मतलब हाँ सर वो ये रेस्ट्रॉन्ट में हमारे यहाँ सब उपलब्ध है सर हाँ यहाँ पर पार्टी ये सब वगैरह होते है ना उसके लिए तो सर सर यहाँ पर वेज और नॉन नॉन नॉनवेज और वेज दोनों प्रकार के केक मिलते हैं सर आपको मतलब कौन सा चाहिए सर उसका सर आपको पता है फ्लेवर सर उसमें सर जी वो वो एक ही वैराइटी है वो है ऑमलेट वाली है सर केक है अंडे वाला केक है सर वो तो सिर्फ हमारे पास मतलब वो आपको कितने कितने साइज़ का चाहिए सर मतलब हाँ तो अभी सर उसी का मतलब तीन सौ का भी है सर चार सौ का भी है सर पाँच सौ का भी मतलब बजट क्या होगा सर फिर अपना येस सर और आपको डेकोरेशन मतलब कैसा करना होगा सर मतलब वो

और सर वो डांस के लिए मतलब चाहिए क्या कुछ रूम भी है सर हमारे यहाँ पर जहाँ पर अपना पार्टी कर सकते हो सर आप हाँ सर तो सर अपना सर अपना लिखवा दूँ नाम क्या लिखूं सर आपका यस सर आपके और सर मतलब शाम को छः बजे तक आ जाओगे मतलब उसके बाद थोड़ा लेट हो जायेगा ओके सर थैंक यू सर मैं आपको वापस फ़ोन करता हूँ थैंक यू सर